जोंनि बे चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो सल' हिसाबै मासे मोसा आरो एन्जरनि सल'खौ जोङो लानो हायो मानो होनोब्ला बे सल'आव जोङो माखासे खोथाफोर मिथिनो हायोदि जेरै बे सल'आव मासे एन्जरादि मासे फिसा एन्जरा मासे मोसाखौ बासायनो हायो जों बेखौ जों नुनो मोनो बे सल'आव सानसेखालि मोसाया सानसुथिर समाव उन्दुबाय थानाय समाव मासे फिसा एन्जरा बिनि सिगाङाव मानबाय फैफ्लांदोंमोन बे समाव मोसाया बिखौ गावखौ फोजानाय होन्नानै बिखौ जानो नागिरदोंमोन नाथाय एन्जरा बिखौ बुंदों हे महाराजा आङो नोंखौ सानसे समाव नोंखौ खैफोदनिफ्राय बासायगोन बेबायदि बुंनायाव मोसाया बुङो नों सासे नेहाद फिसा एन्जरा आंखौ मा बासायगोन बेबायदि बुंनानै बिखौ हगारदोंमोन नाथाय सानसेखालिनि समाव सासे फ'लाना सानानै दोन्नाय जेआव मोसाया नाङो आरो मोसाया बे जेनिफ्राय बारग'नो नागिरबाबो बारग'नो हायाखैमोन नाथाय एन्जरा बिखौ नुसनफैनानै बिनि जेखौ अरसिजोबनानै मोसाखौ बासायो आरो मोसाया जेनिफ्राय उदां जायो दा बिनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायोदि मासे फिसा मानसिया सासे मानसिखौ हमनानै लायोबा जोङो सासे उन्दै थाखोनि मानसिया सासे गिदिर थाखोनि मानसिखौबो बासायनो हायो बिनिखायनो उन्दैफोरखौ जोङो नेहाद साननानै नायनो नाङा बिसोरखौ मुगैनो नाङा जोङो जेब्लाबो समानै थांनानै थानांगौ जों दा बेफोर बेफोरखौ मिथिनो हायो बे सल'निफ्राय